फाव नोंथांनि नोगोरमा नोगोरआव मुवा मुवाफोर फाननाय रेस्टुरेन्टफोरनि रेटिंखौ चेक खालाम थासारि नोंथाङा मोनसे गोदान रेस्टुरेन्टनिफ्राय जाग्रा बिहरनो लुबैदों आरो बिहरनायनि सिगां बिसोरनि रेटिं आरो रिभिउखौ नायनो लुगैदों बै रेस्टुरेन्टनि कुवालिटिनि सोमोन्दै मोनसे लोगोनाव